سر میرے گھر کے ایک فرد کی سرجری ہوئی ہے پچھلے ہفتے اور سر ان کا جو بیمہ ہے جی جی سر جی سر بیمہ جو ہم نے کروایا تھا سر اور پیمنٹ یا اس کا پروسیس جو بھی ہے سر اب تک ہمیں کچھ پتہ نہیں چل رہا ہے اچھے سے جی سر جی سر جی جی سر تو بیمہ کچھ بھی ہمیں نہیں پتہ چل پا رہا ہے کس طریقے سے کیا ہوا کیا نہیں ہوا ہم نے جو بیمہ لے رکھا تھا وہ ایکسیپٹ بھی ہوا یا نہیں ہوا ہے جی سر میں نے پروسن کیا تھا تمام چیزیں اور جو جتنے بھی پروسیس تھے تمام چیزیں میں نے اپلائی کی لیکن اس کے باوجود بھی اس کے پروسیس کچھ پتہ نہیں کچھ بھی معلومات نہیں ہے ہاں سر میں بتاتا ہوں جی سر جی میں بیمہ نمبر بتا دیتا ہوں سر جی سر جی سر جی جی سر یہ بیمہ امبر ہے یو ڈی ایل دو پانچ چھ سات تین آٹھ چار چھ جی سر چیک کر لیجیے آپ اوکے سر میں انتظار کر لیتا ہوں چیک کر لیجیے سر جی سر اوکے سر سر کب تک ہو جائے گا ایک ہفتے کے اندر ہو جائے گا سر بہت بہت شکریہ سر آپ کا مدد کرنے کے لیے